काणकोण जिल्ल्याची आख्यायीका वा संस्कृतीक परंपरे बद्दल थोडेशें सांगप म्हळ्यार काणकोणचें नांव हें पयलीं कण्वपुरम अशें आशिल्लें कारण कण्व नांवाचे रुशी ह्या वाठारांत वास करताले खूब पुरातन कालांतली ही गजाल आसा आनी ते रुशी हांगा वास करताले हाज्या खातीर ह्या वाठाराचें नांव काणकोण हें आता जालां पयलीं तें कण्वपुरम अशें आशिल्लें कण्व रुशीनी हांगा एका देवाची स्थापना केली तोच देव म्हळ्यार मल्लिकार्जून देव ज्या वाठाराचें नांव श्रीस्थळ अशें आसा